हालो म्होजें नांव प्लासिनो फेनाडीस आनी हांवें ऑनलायन पॅन कार्ड एप्लाय केलें आनी तें आजून पासून ताचे कांय अपडेट म्हाका मेळूंक ना ते खातीर हांवें तुमकां फोन केल्लो म्हजो पॅन कार्डाचो अपडेट दिवंक तुमी शकता म्हजो पॅन कार्डाचो एकलो निश्मेण नांबर तीन दोन शुन्य एक पांच चार तीन पांच आठ आनी म्हजो जल्माचो दीस बावीस फेब्रुवारी नायनटीन एटी सिक्स